नमस्ते और कैसे हैं यहाँ पर क्या चल रहा है आपके यहाँ पिक्चर चल रही है कितनी प्रकार की पिक्चर टिकट का दाम बता दीजिए कौन कौन सी कौन कौन सी मूवी चलती हे और आपके और पिक्चर से वहाँ पर हर चीज़ की सुविधा है जहाँ मूवी चलती है वहाँ पर हर चीज़ की सुविधा है अच्छा ठीक है फिर चलती हर चीज़ की सुविधा है आना जाना दिक्कत तो कुछ चीज़ की नहीं है जी ठीक है मैं आकर देख लूँगी नमस्ते धन्यवाद